अगर मेरे कोल टाईम घट्ट होऐ ते चौल बने दे होंदे ते चौलें कन्नै मिट्ठे दुद्ध च पाई दिन्नी चौल पाइयै ते मिट्ठे दुद्ध पाइयै ते मिट्ठा पाइयै बच्चें गी देई दिन्नी आं ते ञ्यानें खाई लैंदे ओह् जल्दी कम्म मुक्की जंदा अगर अगर मेरे कोल कुछ निं बचे दा होऐ ते फिर में चौल पानी ते खिचड़ी बनाइयै ञ्यानें गी देई दिन्नी आं ते जल्दी कम्म होई जंदा ञ्यानें खाई लैंदे ते अंदर कुछ होंदा निं ते फिर में ओह् ई करनी चौल बनाइयै ते खिचड़ी बनाइयै देई दिन्नी ञ्यानें गी देई दिन्नी ञ्यानें गी ते ञ्यानें ते फिर खाई लैंदे ओह् ते फिर बच्चें गी जल्दी कम्म मुकाना होंदा ऐ ओह् ते इस आस्तै अंदर गै होऐ ते चीज़ बनानी ते अगर अंदर किश नेईं होऐ ते केह् करना होंदा ते इंया गै ओह् उद्धर उद्धर उद्धर हत्थ मारियै ते रातीं दे फुल्के केईं बारी बचे दे होंदे ते में चूरी बनानी ते बच्चें गी खलाने ई दिन्नी ते बच्चे खलाइयै ते बच्चे खुश होइयै ते खाइयै अपने अपने कम्मां पर चली जंदे न ते जेह्ड़े नेईं कम्में पर जाने आह्ले ते ओह् बैठी जंदे फोन लेइयै ते फिर बंदा अंदर बच्चे कन्नै कुछ करो कोई खानै गी निं ऐ एह् इस आस्तै जेह्ड़ा बी अंदर केईं बारी दाल मुक्की दी होंदी ऐ मांहें दी दाल मुक्की गेदी होंदी ऐ ते जेह्की थोह्ड़ी बहुत होऐ ओह् चुक्कियै बनाई लैन्नी कि भला चलो टाईमपास होई जा टाईमपास एह् करना होंदा ऐ कि दाली आस्तै केईं बारी कुछ बी अंदर सुविधा लभदी कक्ख निं लभदा खानै आस्तै ते बाहरा चुगियै ओह् पत्तर साफ करी फटाैफट बनाने दी कोशिश करनी बनी जा ते चलो फटाफचट फुल्के बनाए ते बच्चें गी टिक्कड़े खलाने आस्तै ते इस आस्तै अंदरा लेई आइयै करना पौंदा चौलें कन्नै गै तौल होंदी ऐ ते आटा गुन्नना होऐ फुल्के बनाने होन ते थोह्ड़ा टाईम लग्गी जंदा ऐ ते ते बचे दे चौलें दी में अपने बच्चें गी परौंठी बी बनाई दिन्नी आं ते बची जा इक्क फुल्का थल्ले रक्खियै परौंठी बनाई दिन्नी होनी ते बचे दे चौलें दा फिर बनाइयै में डोसा बी बनाई दिन्नी ते बच्चे बड़े खुश होइयै खाई लैंदे उसी ते बचे दे चौलें गी घोल्लियै ते में फुल्लबड़ियां बनाई ओड़नी बिच लून पाने ते बिच मासा ते ओह् कपड़ा लेना ते कपड़े च बस उसी मुग्गी कड्ढी लैनी ते मुगी च इंया मुट्ठ बट्टियै ते फिर जलेबियां बनाइयै बच्चें गी ते केईं बारी नेईं बी कुछ अंदर होंदा ते ओह् बच्चें गी तलियै बी देई ओड़ने ते बच्चे खुश होइयै चाह् बनाइयै ते बच्चे फलियां देई आनी ते ओह्दे नै बच्चें दी जेह्ड़ी सेह्त ऐ इंया ठीक रौहंदी ते खाई लैंदे बच्चे खुश होई जंदे बच्चे ते ओह् बनाइयै देई ओड़नी केईं बारी धोती मूुगी दी दाल होंदी ते चौल होंदे ते ओह् पाइयै इंया हल्दी चौल गढ़काइयै ते बिच दाल पाइयै चौल पाइयै बिच देई ओड़ने ते धोते माहें दी केईं बारी इंया नमकीन बनाइयै भुन्नियै देई ओड़ने बच्चें गी की बच्चा भई खुश होइयै बेहियै खाई लै काले चने रातीं सेड़ी ओड़ने ते सबैरे ओह् सबैहरे रक्खी ओड़ने ते कड्ढियै ते उनें ई खट्टियै रक्खी ओड़ना ङूर निकलदे बिच सैल्ली मूुगी होंदी ऐ ओह् पाइयै ते सैल्ली मूुगी पाई लैनी ते प्याज़ टमाटर चीरियै खीरा एह् ओह्दे बिच पाई लैना मिक्स करियै लून पाइयै नींबू पाइयै ते बच्चें दी सेह्त आस्तै ओह् शैल होंदा ते ओह् बच्चें गी ताकत दिंदा ते बड़ा खुश होइयै खंदा ते ओह्दे कन्नै बच्चे दी सेह्त बी ठीक रौहंदी ताकत बी आंदी बच्चे च ते साबू दाना होंदा ऐ उसी बी केईं बारी ते बच्चें गी साबू दाना बी जल्दी कम्म केईं बारी कम्म होंदा ऐ ते साबू दाने गी ओह् करना सोड़ी ओड़ना ते सेड़ियै उसी पानी ओह्दे चा नचोड़ी ओड़ना ते थोह्ड़ा जेहा तेल पाना ते उसी ते इंया बिच इक्क आलू पाना ते बिच आलू पाइयै ते बिच तड़का पाई देना ते थोह्ड़ा जेहा उसी सेक कराना ते ते बच्चें गी खानै आस्तै देई ओड़ना ते उसी कोई बी खाई सकदा बच्चे बी खाई सकदे बड्डे बी खाई सकदे निक्के बी खाई सकदे ओह् थोह्ड़ा सेह्त आस्तै ताकतवर होंदा ऐ भांएं तुस उसी खीर बनाई लैओ साबू दाने दी ते बच्चे बड़े खुश होइये खंदे साबू दाना अगर केईं बारी बरत बी रक्खे दा होंदा ऐ ते बर्त च बी बंदा साबू दाना खाई सकदा ऐ होर बर्त च आलू बी खाई सकदे केईं बारी नेईं होऐ ते कोई बी चारा नेईं लब्भै हून केह् बनाचै ते केह् करचै ते आलू फटाफट लै ते बोआले तड़कै पाए ते खाई ले चाह् लेई लेई ते कन्नै खाई ले धोते दरेऊ दे आटै दे बर्त होऐ ते दरेऊ दे आटै दे पकौड़े बी खाई लैंदे भई ते ते तोते इंदी खिचड़ी बी केईं बारी चलदी ते ओह्बी साबते मांह् होन ते उसी टाईम लगदा गलने च ते धोते दे मांह् होन ते उसी ओह् इक्क सीटी च होई जंदा उसी इक सीटी मरवाई ते जल्दी बनी जंदी ओह् ते फटाफट खाने आह्ले बनी जंदे ते ओह् खाओ